گھر میں ایل پی جی سلینڈر کا استعمال عام ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ حفاظتی احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے ایل پی جی سلینڈر کے استعمال کے دوران درجہ ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کریں ایل پی جی سلینڈر کو ہمیشہ اچھی ہواداری والی جگہ پر رکھیں اس اس باورچی خانے میں فرش پر کھڑا رکھیں اور اس کبھی بھی کسی بند جگہ میں نہ رکھیں جیسے کے اندر کے اندر ایل پی جی چولہا اور سلینڈر کے دور درمیان کم از کم ایک سے پانچ میٹر کا فاصلہ رکھیں چولہا ہمیشہ اونچائی پر اور سلینڈر زمین پر ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی لیکج کی صورت میں گیس چولہے تک نہ پہنچے گیس پائپ کو وقتاً فوقتک چیک کریں اگر پائپ میں کسی قسم کی دڑال یا پرانی حالت نظر آئے تو اسے فوراً تبدیل کریں معیاری نشان والا پائپ استعمال کریں اور اسے زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے بچیں ریگولیٹر کو ہمیشہ درست طریکے سے لگائیں اور اسے لگا کر چیک کریں کہ گیس لیگج نہ ہو رہی ہو ریگولیٹر کو سلنڈر کے نوزل پر مضبوطی سے لگائیں اور اسے ہر بار استعمال سے پہلے چیک کریں اگر گیس کے بو محسوس ہو تو فوراً چولہا بند کریں ریگولیٹر کو آف کریں اور سلنڈر کے نیوزل کو بند کریں بجلی کے سویچز کو بند کریں کوئی آگ یا چنگاری پیدا کرنے والا کام نہ کریں گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں تاکہ گیس باہر نکل سکے جب بھی کھانا پکانا مکمل ہو جائے چولہے کو بند کرنے کے بعد ریگولیٹر کو بھی بند کر دیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ چولہا اور ریگولیٹر دونوں بند ہیں سلنڈر کو بھی سلنڈر کو کبھی بھی گھسیٹ کر نہ لے جائیں اسے ہمیشہ اٹھا کر یا کسی ٹرالی ر رکھ کر منتقل کریں سلنڈر کو آگ یا گرمی والے مقام سے دور رکھیں استعمال شدہ سلنڈر کو خالی نہ سمجھیں جب تک اسے مکمل طور پر محفوظ جگہ پر نہ رکھیں صرف حکومت کی صرف حکومت کی منظور شدہ کمپنی سے ایل پی جی سلنڈر خریدیں اور استعمال کریں غیرمعیاری یا مقامی ریگولیٹر اور پائپ سے بچیں اگر ایل پی جی سلنڈر سے آگ لگ جائے تو فوراً آگ بجھانے والا استعمال کریں اگر آپ پر قابو نہ پایا جا سکے تو فوراً فائر بریگیڈ کو اطلاع دیں بچوں کو گیس چولہے یا سلنڈر کے قریب نہ آنے دیں باورچی خانے میں کسی بھی وقت بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں جب گیس چولہا جل رہا ہو ایل پی جی سلنڈر کا استعمال محفوظ ہے اگر ان تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے یہ احتیاطی تدابیر نہ صرف آپ کے گھر کو محفوظ بناتی ہیں بلکہ حادثات سے بچنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں لہذا ان کو نظرانداز نہ کریں اور ہمیشہ احتیاط سے ایل پی جی کا استعمال کریں